आं नमस्कार कशें आहा तुमी आहा आहा आहा हय हय ना आमचे टोटल णवच राती चलता पूण आमची एवरी रातीक आमच्या मकर बीकर आसता आमी मकर बरें सजयतात आनी आमच्यो त्यो राती तश्यो वांटून घातलेल्योय आसा पूण णव दीस चलता णव रात्री आनी मागीर दसऱ्या णव्वो धाव्या दिसा दसरो चलता तशें आं आं आं आं हय हय हय आं आं हय आं आं आं ओके ना आमचे ते सायडीन तुका सागूं कितली मकराक गर्दी जाता भक्तजण कितलेशेच जाण येतात मकराक आं मकर तुका तशें सजोवचें पडटा तशें मागीर तुका तें मोमेंट आसता मकराचो तशें दाखोवन तुका मागीर आरती बीरती तशी दाखोवची पडटा खूब तरेचे मकर सजावट करता ना म्हाका दिसता तुमच्या त्या सायडी तशी ती प्रथा ना आसतली पयली पासून ताका लागून बी तुमी करिनासतले आं हय हय हय हय हय हा हा हा कळ्ळें कळ्ळें आं तशें चलता तर बरें आमचें तशेंच आसा ना न्ही मकर बीन जाले की ना आमी मागीर महाप्रसादय दिता तशें किर्तन आसता हय खूब जाता गजाली तशें जाल्यार पळोवया तर ह्या फावटी तुमचे सायडीक येवन पळयता कितें म्हणटा तें तुमचें कशें पळोवपाक आमकां बरें मेळटलें हय तुमी एक दीस फावट मारल्यार जाता आमचे ते सायडीक आं ओके बरें बरें बरें बरें आं ओके बाय